ہمارا دوست متوازن غذائیت اور غذا کی تنوع کو یقینی بنانے کے لیے اگر مجھ سے ایلرجی اور عدم برداشت کو دور کرنے کے بارے میں مشورہ طلب کرتا ہے یا الرجین سے پاک متبادل تلاش کرنے کھانے کے لیبل کو احتیاط سے پڑھنے ذاتی کھانے کے منصوبوں کے لیے رجسٹرڈ ڈائجیشن کے ساتھ کام کرنے اور کھانے کی پابندیوں کے باوجود غذائیت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے غذائیت سے بھرپور کھانوں پر توجہ کرنے کے لیے اگر مجھ سے مشورہ مانگتا ہے تو میں اس کو یہی مشورہ دوں گا کہ بھائی کھانے پینے میں تھوڑا احتیاط برتیں اگر آج آپ کی روٹی کی خوراک چھ روٹی کی ہے تو دو روٹی کھائیں

گرمیوں کے دنوں کے اندر کچھ ایسے شربت بنائیں جو اس کی صحت کے بارے میں اچھی ہوں اور میں اس کو یہ بھی مشورہ دینا چاہوں گا کہ اپنی صحت کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے کسی دوست کو جب کھانے کی عادت زیادہ پڑ جاتی ہے تو اس کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے تو میں اس کو یہی مشورہ دینا چاہوں گا کہ وہ اپنی صحت کا خیال بھی رکھے اور اپنے روز مرہ کی زندگی کے اندر جو ضروریت ہے جس چیز کی وہی چیز لیں جو ہمارے صحت کے لیے اچھی ہوں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے صحت کے خراب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے جیسے فاسٹ فوڈ وغیرہ وغیرہ زیادہ تر سبزیوں پہ میں اس کا یاددہانی کروانا چاہوں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ سبزیاں کھائے زیادہ سے زیادہ فروٹس کھائے پھل کھائے اور پانی پیے